नमस्ते सर मुझे छुट्टी चाहिए मुझे घर जाना है घर पर शादी है पाँच दिन की छुट्टी चाहिए

नहीं सर मुझे जाना ज़रूरी है घर पर हाँ घर पर भी की शादी है

शादी तो पाँच तारीख को है पाँच दिन की चहिए दस तारीख़ को

क्या करना पड़ेगा एप्लीकेशन में क्या लिखना पड़ेगा

ठीक है ठीक है पाँच दिन की चाहिए छुट्टी पाँच दिन डालना पड़ेगा ना

ठीक है तो अभी फाम भर रहा हूँ उसको भर कर कर काउंटर पर जमा कर करा देना ठीक है

नहीं पाँच दिन की चाहिए वर्क ज़रूरी है जाना एकदम

नहीं घर पर कोई नहीं है जाना मम्मी पापा हैं बस और ताई मुझे जाना ज़रूरी है

नहीं वे लोग नहीं संभाल पाएँगे

ठीक है मैं फाम भर कर ऐप्लिकैशन लिख कर जमा कर दे रहा हूँ

नहीं कोशिश करिएगा छुट्टी देने के लिए

नहीं देख लीजिए ना एडजस्ट हो जाएगा छुट्टी देने की कृपा करें बहुत ईमर्जन्सी है जाना ज़रूरी है कह रहा हूँ सर जाना बहुत ज़रूरी है छुट्टी देने का कष्ट करें ठीक है